गाममे जे बाँध टूटै छै तऽ ओहिमे की सभ दिक़्क़त होइ छै कहियो टूटलै हँ की परेशानी होइ छै ओकर बारेमे किछु बतबियो

आओर सभ जे गाममे तू रहै छल ओहि गाममे एलै हँ बाढि ओहि गाममे की सभ दिक़्क़त होइ छै

क़ोन नदीसॅं बाढि आबै छै

कोशीसॅं तऽ ओहिमे फ़सलो बरबाद होइत हेतै क़ोन क़ोन फसल बरबाद होइ छै ओहिमेऽ अच्छा गायो मालके दिक़्क़त होइ छै तऽ लोगोसभ आबिकऽ बसैत हेतै एने जै गाममे तऽ सरकार तरफसॅं ओकरासॅं कुछ हेल्प मिलै छै सरकार तरफसॅं ओकरासॅं कुछ मदद मिलै छै ठीक छै ठीक छै राखै छी